دماغی طاقت میں اضافہ باقاعدگی سے پڑھنے سے دماغی صلاحیت میں بہتری آتی ہے یہ دماغ کو متحرک رکھتا ہے اور یاد داشت کو بہتر بناتا ہے تناؤ میں کمی کہانیوں میں ڈوب جانے سے روز مرہ کے تناؤ اور پریشانیوں سے دوری ملتی ہے جو ذہنی سکون فراہم کرتی ہے لغت میں اضافہ کتابیں پڑھنے سے نئے الفاظ سیکھنے کا موقع ملتا ہے جس سے آپ کی لغت میں اضافہ ہوتا ہے اور زبان پر عبور بڑھتا ہے علم میں اضافہ مختلف موضوعات پر کتابیں پڑھنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور آپ کے معلوماتی دائرے کا دائرۂ کار کو وسیع کرتا ہے توجہ اور اترتکاذ میں بہتری مسلسل پڑھنے کی عادت سے آپ کی توجہ اور ارتکاز کی صلاحیت میں بہتری آتی ہے تحریری صلاحیتوں میں اضافہ مختلف مصنفین کی اسلوب کو پڑھنے سے آپ کی اپنی تحریری صلاحیتیوں میں بھی بہتری آتی ہے تخلیقی سوچ کی ترقی کتابیں پڑھنے سے آپ کی تخلیقی سوچ میں اضافہ ہوتا ہے اور آپ نئے خیالات اور نقطہ نظر کے بارے میں سوچنے کی صلاحیت پیدا کرتے ہیں تازہ ترین کتاب جو میں نے پڑھی ہے وہ ٹو کل اے موکنگ برڈ ہے تھی یہ کتاب امریکی مصنف ہارپر لی نے لکھی ہے اور یہ ایک کلاسک ناول ہے کہانی ایک چھوٹی سی امریکی قصبے میں نسلی تعصب اور ناانصافی کی موضوعات پر مبنی ہے یہ ایک نوجوان لڑکی کی نظروں سے بیان کی گئی ہے جس کا والد ایک وکیل ہے اور وہ ایک سیاہ فوم آدمی کا مقدمہ لڑ رہا ہے جس پر ایک سفید فوم لڑکی لڑکی کے ساتھ زیادتی کا الزام ہے یہ کتاب انسانی فطرت اخلاقیات اور انصاف کے پیچیدہ مسائل کو اجاگر کرتی ہے